دہلی میں دماغی صحت کے لیے کئی ریسورسز اور حوالے موجود ہیں سرکاری اور غیر سرکاری ارادے دونوں ہی دماغی صحت کے حوالے سے سروس فراہم کرتے ہیں ان میں سے کچھ حوالے یہ ہیں یہ انسٹیٹیوٹ دماغ صحت کے حوالے سے مکمل علاج اور رہنمائی فراہم کرتا ہے یہاں پر جیسے سائیکو سائیکولوجسٹ دستیاب ہیں ایمس کا ڈپارٹمنٹ اور فیزیوتھیراپی دماغ صحت کے لیے اسپیشل اسٹیٹمنٹ اور کاؤنسلنگ سروس فراہم کرتا ہے یہ ہاسپٹل بھی دماغی صحت کے حوالے سے سروس فراہم کرتا ہے جس میں کنسلٹیشن تھیراپی اور سروسز شامل ہیں سرکاری کلینکس اور ہاسپٹلس کئی سرکاری کلینکس اور ہاسپٹلس بھی دماغی صحت کے حوالے سے مدد فراہم کرتے ہیں ان کلینکس میں دستیاب ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں